औ नोंगौ ओरैबायदि मोनसे समनि सोमोन्दै आं खोन्थानो सान्दों जेब्ला आङो कलेजाव फरायबाय थादोंमोन अब्ला आङो ओरैबायदि गोब्राब जें जेनाजों फुगि नांगौ जादोंमोन मानोना बै समाव आङो आंनि माखासे गिदिर सुबुंफोरजों आं खामानि मावफानांगौ जादोंमोन जायनि थाखाय आङो गावखौ जोबोर खस्थ' होनो गोनां जादोंमोन जेराव आं उम आंनि बेसेन गोसा समखौ गारनानैब्लाबो आङो बेसोरजों थाफानानै खामानिखौ मावदोंमोन गिबियावथ' आङो जोबोर आदां दद' मद' जादोंमोन खामानिफोरनि था थाखाय आंहा एसेबां गियानबो गैयामोन जायखौ आङो बेसोरजों थाफा थाफायैसो सोलोंनाय सोलोंदोंमोन आं गावखौनो गाव थुलुंगा होदोंमोन जे आं बे खामानिखौ मावथारनो हानांगोन आरो मावथारनांगोन होन्नानै बेबायदि आं सान्नानै गोसोआव लादोंमोन आरो जायनि जाहोनाव बियो गोरलैनिफ्राय गोरलै जानानै फैदोंमोन जेसेबांखि गोब्राब खामानि जाया मानो जुदि नोंहा जिउवाव नाजानाय दङब्ला बियो सानसेब्लाबो जाफुङो बेबायदि सान्नानै आङो बेबायदि खामानिफोरखौ गोब्राब होन्नानै साना लासिनो गोब्राब होन्नानै साना लासिनो आङो मावनो नाजादोंमोन जायनि जाहोनाव बेबायदि खामानिया गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिन खामानिया गोरलै जानानै फैदोंमोन आंहा समनिबो जोबोत आंखाल जादोंमोन बे समाव आंहा देहायाबो एसेबां माने मोजां थासारियाव गैयामोन रां खावरिनि थासारियावबो आंहा एसेबां मोजां नङामोन जायखौ जायनि थाखाय आङो गोबां दुखु खस्थ' सहायनांगौ जादोंमोन समजों खारफानानै लासै लासै आङो बेबायदिनो ओं गावनि खामानिखौ सामलाय लांदोंमोन जाहोनाव आंनि माखासे फरायनाय बा सोलोंनाय खामानिया थालांदोंमोन थेवबो आङो उनफिना लासे गावखौ थुलुंगा होनानै आङो बेबायदि खामानिखौ मावनो नाजादोंमोन बेबायदि खामानिनि थाखाय आंखौ बेफोर सुबुंफोरा जोबोर बाखनायदोंमोन जाउनाव आङो जिउवाव गोजोन्नाय मोन्दोंमोन आरो जुदि जिवाव माब्लाबाफोर बेबायदि गोब्राब बिदि सुबुंजों खामानि मावनो गोनां जायोब्ला आं उनफिना लासिनो बेबायदि खामानिखौ मावगोन होन्नानै आङो आसा खालामो